असां सिंधियुनि में माइयुनि खे रसोड़े जी राणी चवंदा आहिनि छो त हर माई घर जो रसोड़ो संभालींदी आहे ऐं रोटी ठाहींदी आहे पर रोटी ठाहिण में ई घणियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके सॼो साल न मिलंदियूं आहिनि पर मुंद हिसाब सां मिलंदियूं आहिनि जीअं की भाॼियूं आहिनि सावक आहे सावक सॼो साल न मिलंदी आहे उहो सिआरे में मिलंदी आहे ऐं अहिड़ियूं घणियूं भाॼियूं आहिनि जे मुंद हिसाब सां मिलंदियूं आहिनि जीअं मसाला ऊन्हारे में मिलंदा आहिनि असां कश्मीरी लाल मिर्च खाईंदा आहियूं उहे ऊन्हारे में मिलंदा आहिनि पोइ मुंद बिना सामान मिलंदो त आहे पर या त महांगो हूंदो आहे या त ॾुखियो मिलंदो आहे या त सुठो न हूंदो आहे